हा मां नंढपिण खां स्कूल में बि हुयमि तॾहिं बि मां ड्रॉइंग कंदी हुयमि ऐं मां इलाही सुठी ड्रॉइंग सिखी उते स्कूल में और हिते ल मां लखनऊ में रहंदी आहियां लखनऊ सिटीअ में बि भातखंडे कॉलेज आहे उते बि इलाही सुठी सुठी ड्रॉइंग सेखारींदा उतों जा बि इलाही कलाकार अॻिते देश में वधिया आहिनि पंहिंजो नालो कयों अथऊं देश जो पंहिंजो उन आर्ट में पंहिंजो केरियर ठाहियो अथऊं उन्हनि इहा असांजे लखनऊ सिटीअ जी इलाही वॾी ॻाल्हि आहे इलाही सुठी आहे की मतिलब भातखंडे कॉलेज जेको आहे उहो इलाही सुठा हितों जा मतलिब कलाकार ॾिए थो पियो ड्रॉइंग जा आर्टिस्ट ॾिए थो पयो हो इलाही वधीक सुठो आहे उहो कॉलेज मूंखे इलाही वणंदो आहे मां चाहींदमि त मुंहिंजी अॻली पीढ़ी बि उते वञी करे ड्रॉइंग सिखे उतों कुझु ठही करे निकरे उन्हीअ कॉलेज मां इहा मुंहिंजी बि इच्छा आहे मां इहो चाहींदी आहियां